नै रोजा जिसे माइथायाव आङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन जे आङो बाइह्रा बिदेश आव बेरायनो होननानै आमफ्रायो आङो मार्च मासावहायो न'निफ्राय ओंखारलाङो क'क्राझारनिफ्राय ओमफाय तेजपुर जानानै थांदों आरो डिमापुराव हरसे थाबाय डिमापुराव हरसे थानानै कहिमायाव लान्स खालामबाय कहिमा आव लान्स खालामनानै इम्फाल आव थांबाय इम्फाल आव लोगोफोरखौ लोगो हमनानै इम्फालनिफ्राय नेक्स्ट दे दाइरेक म्यानमार आव थांबाय म्यानमार आवथ' गेटआव सेक खालामो पेपार्स दकुमेन्टस सेक खालामनाय जायो ओमफ्राय बेखौहायो पेपार टेफारस गासिबो क्लियार खालामजोबनानै जों सिङाव हाबहैयो आमफ्राय सिङाव हाबनानै आंनि लोगो हाबफायो आरो गेटनिफ्राय ओमफाय टामुं होन्नाय मोनसे जायगायाव बे बाजार बेराथ गिदिर दं ओरैबायदि गिदिर जायगा बाहाय दा माने नों बेम्बु क्रास आमफाय लकेल आर्थिस्थफोरनि आर्किटेकफोर आमफ्राय बे अन्थाय दामि होनोना स्थन स्पेसेस स्थन होननानै बुङो बेफोर बे बाजाराव खुला फानो आरो दा बेफोरखौबो जों सपिं खालामनानै बायनानै लाबोनाय जादों ओमफ्राय बिसिना बेम्बु क्रास आ कमफ्लिटलि दिपारेन्ट माने न'फ्राबो बिसिनाबो बांलं तांल' आबो बिसिना औवाजों बानायनाय नुनो मोनगोन बिसिनाव ओमफाय न'आ बांसिनानो बिसिना दंफांनि नुगोन नङाबा औवानि नुगोन आरो आमफ्राय जा खिनि मनेस्ट्रिफोर दङ मनेस्ट्रिफोरा मानि एबाइलेबल दङ बिसिनि म्यानमार आव जेरावखि थाङा अवान किल'मिटारस बा टु किल'मिटारस बा टेन किल'मिटारस उन उनावनो मनेस्ट्रिफोर नुनो मोनगोन दा ओरैबायदि मोजां जायगायाबो आमफाय बिसिना खिन्थु मोनसे खोथा बाइक सालायनाया बा गारि सालायनाया उल्था जायो जों लेप्थ जों सालायोबा म्यानमार आव खिन्थु आगदाजों सालायनांगौ जायो दा बे बेराथ कनफिउसन जेन'बा मिथिनानै लानाया मोजां आरो जोंबो बिदिनो मोनथियामोन फार्सटआव ओमफाय गेटआवनो जोंखौ बुजाय हरखादों बे जाय खिनि सेकुरिटी पर्सनेलसफोर दं बिसोर जोंखौ बुजाय हरखादों दा बिनि थाखायनो एसेबां आन्दायनाय जायासै आमफ्राय खिन्थु मार्केथआबो ओरै बायदि गिदिर गिदिर दं बिसिनि जायगायाव लकेल आर्थिपेक्सफोर बिदिनो लाबाय माबा माबि बाजार खालामनानै जों फैफिनबाय फैफिननानै जोङो इम्फालआव थाफै फिन्दों ओमफाय इम्फालआव थानानै नेक्स्ट दे इम्फालनिफ्राय आङो डिमापुरआव थाफैदों डिमापुराव थाफैनानै डिमापुराव हरसे थानानै आरो बिनि अखा नायै फुङाव आङो क'क्राझार दाइरेक सालायबोबाय बाइकजों हारसिङै ओमफ्राय बेनो आरो इकपेरियन्स आ बहुत मोजां मानि म्यानमार बायदि कान्त्रि आं नुफेराखै दिनैसिम जोंनि खाथियावनो भुतान दं जेन'बा नेपाल दं बांलादेस दं खिन्थु म्यानमार आ कमफ्लेतलि दिपारेन्ट इकपेरियन्स आरो बेनो बिसिनि कालसार बिसोरनि ट्रेदिसनफोरा कम्प्लेटली दिपारेन्ट